ہلو یس سر کون

سر کون ہاں سر میں شاپ سے انٹرپینئر بول رہا ہوں سر یہاں پہ گندگی بہت رہتی ہے یہاں پر شاپ کے سامنے لوگ ہمارے سر آتے جاتے ہیں تو یہاں پر سب ٹیچرس آتے جاتے گندگی بہت رہتی ہے مینٹنس نہیں ہو پاتی ہے جگہ تو اس کے لیے کیا کریں گے چائے بھی نہیں ٹھیک آتی ہے چائے میں کبھی نمک کم رہتا ہے کبھی نمک زیادہ رہتا ہے کبھی چائے پتی نہیں ہے ویسی ہے تو اس طرح سے گڑبڑ رہتی ہے چائے ہمارے پرنسپل سر پیتے ہیں وہ شکایت کر رہے تھے کل چائے کے بارے میں کہ چائیں ٹھیک نہیں آ رہی ہے آج کل اچھا اچھا اور ہاں گندگی ذرا دیکھ لیجیے گا گندگی بہت ہو رکھی ہے دکانوں کے سامنے شاپس ہے وہاں گندگی بہت ہو رکھی ہے ٹیچرس آتے جاتے رہتے ہیں وہ کمپلین کر رہے تھے کہ چائے والے کی وجہ سے گندگی بہت ساری ہوتی ہے تو اس کے لیے جلد جلدی سے جلدی جتنی جلدی ہو سکے آپ جو ہے اس کو ایکشن لیجیے اس میں کوائری کیجیے گا اس میں ہاں ٹائم میں دقت نہیں ہے وہی ہم نے بتایا ہے زیادہ ہو جاتا ہے کبھی چائے پتی گڑبڑ آ جاتی ہے تو یہی سب دقت ہے چائے میں بس تھوڑی بہت کبھی کبھی کیونکہ ٹیچرس کمپلین کر رہے تھے چائے کے بارے میں کہ چائے نہیں ٹھیک آ رہی ہے ایک دو دن سے ارے تو سر ایک کام کریے آپ پیسے تھورا زیادہ لے لیجیے اور چائے تھوڑی سی اچھی بنا کر دیجیے ٹیچرس پیتے ہیں پرنسپل سر آتے ہیں مینیجر آتے ہیں تو پیتے ہیں چائے تو مطلب ان کو صحیح ملنی چاہیے نا ریٹ تھوڑا بڑھا لیجیے پیسے کی کوئی بات ہی نہیں ہے اوکے سر اوکے سر